नोकियाके मोबाइल छै नोकियाके अथी चार्जर लेलहुँ हेँ चार्जर लेलहुँ हेँ दस मिनटमे चार्ज भए जाइए फुल ओ सुन्दर चार्जर यए पाँच सएमे दैए मगर चार्जर बढ़िआँ यए जे भी पुछैए कहलहुँ ओकरे नाम ओ चार्जर लिअऽ ओहिसँ तुरन्त चार्जो भए जाइए बिजलिओ कम लागैए बिलो कम उठैए चार्ज भी जल्दी भए जाइए तऽ ओ चार्जर बढ़िआँ यए नोकियाके चार्जर छी बढ़िआँ चार्जर यए जे हमरासँ पूछत जे हमरा नीके कहबै ई लेबै तऽ ई चार्जरमे बढ़िआँ होयत बिलो कम लागत तुरन्त चार्जो भए जायत मोबाइलोमे कोनो गड़बड़ी नहि होयत